ہیلو جی آپ آسمائی کمنیوکیشن سے بات کر رہی ہیں مجھے فون چاہیے تھا ایم آئی کا

دس پندرہ جی اسٹالمنٹ پر سکس منتھ سکس منتھ

جی ہاں ہے

ٹھیک ہے تو میں پھر کل آ جاؤں گی ہاں اُس سے اچھا بھی کوئی ہوگا تو پھر اچھا تو

ویوو کیا رنج کا پڑے گا اچھا اچھا ٹھیک ہے تو پھر اچھا تو میں کل آ کے میں آپ سے ملتی ہوں

ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے تھیانک یو